हम लोग के यहां एक मंदिर है मत्स्यगंधा सहरसा में सहरसा में मत्स्यगंधा मंदिर है वहाँ पर एक काली मंदिर है वहाँ पर बहुत सारा मतलब मनोकामना पूरी होती है वहाँ सर बहुत सारा आदमी जाते हैं अपना पूजा करते हैं उसके बाद दर्शन करते हैं और उस मत्स्यगंधा मंदिर में घूमते हैं इधर उधर बहुत सारा अच्छा देखने में लगता है वहाँ पर बनावट भी अच्छा है बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पर पूरा प सब ज़िला का आदमी जाता है पूरे बिहार राज्य का भी आदमी जाता है पूजा करने के लिए वहाँ पर बहुत अच्छा मंदिर है हम लोग भी गए थे देखने के लिए काली मंदिर पूजा किए उसके बाद आ गए ए उसके बाद तेक मंदिर मधेपुरा ज़िले में सिंगहेश्वर स्थान है जो कि अच्छ बहुत अच्छा मंदिर है वहाँ पर मतलब बहुत सारा देवघर जाते हैं वहाँ से भी आते हैं तो यहाँ पूजा करके तब अपने घर जाते हैं वैसे नहीं घर जाते हैं बहुत अच्छा मंदिर है हम लोग जाते हैं वहाँ पर मुंडन कराने के लिए जाते हैं किसी का मतलब कोई गछा हुआ रहता है जो हम यहाँ मुंडन कराएंगे तो सिंगहेश्वर स्थान में मुंडन कराने के लिए जाता है वहाँ बहुत सारी सुविधा है शादी मतलब विवाह मतलब जितना भी होता है जो मंदिर से बोलते हैं जो मंदिर से करेंगे तो सिंगहेश्वर स्थान में जा करके मंदिर से शादी विवाह करते हैं म हर दिन जो है कुछ न कुछ मतलब बहुत सारी शादी होती है वहाँ पर मंदिर में सब व्यवस्था किया गया है वहाँ पर क टोकन मतलब कूपन कटता है वहाँ पर जिसका ऐज मतलब शादी के योग है उसका ही मतलब वहाँ पर मतलब पर्मिसन मिलता है जो यहाँ पर शादी कर सकते हैं बहुत समय मंदिर है उ बहुत सारा अच्छा मंदिर है वहाँ पर बहुत सारा आदमी जाते हैं वहाँ पर रविवार को ज़्यादा मतलब भीड़ रहता है वहाँ पर अगल बगल का आदमी हम लोग भी मतलब जाते हैं जल चढ़ाने के लिए वहाँ पर ए शिवरात्रि में जो वहाँ पर मेला लगता है एक मेहेरमंथ महिला मेला रहता है मेला घूमने के लिए बहुत सारा आदमी आता है वहाँ पर जागरण भजन के माध्यम से मेला का अच्छा सा मतलब देखने में लगता है सब आदमी जाते हैं देखने के लिए उसके बाद एक मंदिर है बनमनखी में पड़ता है धीमा मंदिरवाँ पर भी मतलब बहुत सारा आदमी जाते हैं पूजा करने के लिए भक्त प्रहलाद का वहाँ नर्सिन अवतार हुआ है वहाँ पर तो बहुत सारे आदमी जाते हैं उसको देखने के लिए हम लोग भी जाते हैं देखने के लिए बहुत सारे अच्छे मंदिर हैं वहाँ पर होलिका दहन होता है होली से एक दिन पहले वहाँ पर हरेक वर्ष होलिका दहन होता है पहले हम भी गए थे देखने के लिए इधर दो साल से नहीं गए हैं बहुत अच्छा लगता है देखने में बहुत बहुत सारा आदमी भीड़ बहुत सारा आदमी रहता है भीड़ रहता है वहाँ पर भी मतलब भवन बनाया गया है धर्मशाला है वहाँ पर भी शादी विवाह मतलब हर रोज़ होते रहता है वहाँ पर बहुत सब अच्छा रहने की व्यवस्था है खाने पीने का होटल है बहुत सारी व्यवस्था है कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है एक हम लोग के मतलब भागलपुर में कुप्पाघाट मंदिर है वहाँ पर भी बहुत सारा आदमी जाता है देखने के लिए वहाँ पर दर्शन करने के लिए वहाँ पर मतलब हरेक रोज़ जो है न दो सौ चार सौ आदमी वहाँ पर भंडारे में खाता है वहाँ पर भोजन की व्यवस्था है कुछ भी हो ओ प्रो नहीं मतलब जिसको मतलब हाँ मतलब जाता है घूमने के लिए वह खाना पीना वहाँ पर सब कुछ रहने की व्यवस्था खाना पीना सब फिरिक में है वहाँ पर अच्छा लगता है घूमने में उधर फोल मतलब पार्क और अच्छे से बना हुआ है मतलब बहुत अच्छा लगता है हम लोग के जाने में वहाँ पर घूमते हैं बराबर जाते आते रहते हैं